मीशो मां मां हिकु ड्रेस घुराई हुई मेरुन कलर जी पर हूअ जॾहिं आई त हुन जो कलर ॻाढ़ो हुओ त इन करे मां इन ड्रेस खे वापसि मोकिलण थी चाहियां